आं दा सानो बर' रावआव बर' रावखौ इयुनाव मोजां बाहायबाय थागोन आरो मोजाङै जौगाहोनो थाखाय गासैबो खौसे जानांगोन दा गावजों गाव नांलाय खमलाय जानो नाङा खौसेयै थानो गोरोबलायनानै थानांगौ आरो मिलायलायनांगौ साननाय हनायफ्रा खौसे जानांगौ बुलाय सोलाय जानो नाङा दा दाथ' गावजों गाव बिराद बुलाय सोलाय जागासिनो दङ राजखान्थिनि बिनिखायनो दा

गावजों गाव गोरोबलायनाय थाब्लासो खौसे इयुनाव बर' रावखौ लाखिनो हागोन